मेरा नांऽ कुमकुम ऐ मैं बेसिकली नगरोटा दी रौह्ने आह्ली आं होर मेरे घर जेह्ड़े हे मम्मी पापा ऐ मम्मी पापा ऐ होर दादी ऐ दो भ्राऽ इक भैन ऐ चाची चाचा ऐ होर मैं अपनी स्कूलिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् इक नागरोटे तों कीती दी प्राइवेट स्कूल स्कूल तों ते ओह्दा नांऽ जेह्दा नांऽ ऐ कि राइसन स्टार पब्लिक स्कूल ओह् टेन्थ धोड़ी हा ओह्दे बाद मै अपनी इलेवेन्थ टवेल्थ जेह्ड़ी ऐ ओह् हाई सकैंडरी तों कीती ऐ ओह् बी नगरोटा च गै हा

होर मी मी डान्स करने दा बड़ा शौंक ऐ जो कि जो कि मतलब जेल्लै बी साढे़ स्कूल च होंदा हा ते में पार्टिसिपेट करियै अपना शौंक पूरा करदी ही ओल्लै मजा बी आंदा हा हून मैं जीसीडब्ल्यू परेड कालेज पढ़ा दी आं पढ़ा दी आं होर पैह्ला इयर ऐ मेरा एह् ते मी कुकिंग होर कुकिंग बी पसन्द ऐ करना ते मैं कदें कदें मम्मी दे कन्नै हेल्प करानी होन्नी आं होर मैं सबेरे उट्ठनी होन्नी आं उट्ठनी होन्नी आं सबेरे पंज बजे थोह्ड़ा पढ़नी हुन्नी आं ओह्दे बाद में अपनी मम्मी कन्नै हेल्प करानी होन्नी आं हेल्प कराइयै ते मैं कालेज वास्तै रेडी होन्नी आं फेर मैं कालेज आह्नी आं कालेज खतम होने दे बाद घर जाइयै मैं मम्मी दी हेल्प करानी आं होर शामी बैल्ले पढ़नी आं फिर च रुट्टी शुट्टी खाइयै रातीं बी थोह्ड़ी पढ़नी आं फेर मै सेई जन्नी आं बारां बजे धोड़ी बारां बजे ते सबेरे में फिर से साड्ढे पंज उठी जन्नी आं ते मेरी रूटीन जेह्ड़ी उ'यै चलै दी ऐ होर कन्नै मेरी मम्मी दा स्भाऽ जेह्ड़ा ऐ मम्मी दा स्भाऽ बी बड़ा चंगा ऐ होर दादी दा बी चंगा ऐ डैडी थोह्ड़ा बोह्त ऐसे खड़ू खड़ूस जेह् न मतलब कदें कदें हो जांदे न